کچھ سالوں پہلے كی بات ہے جب مجھے اپنی چھوٹی بہن كو آگے پڑھانا تھا اور اس كے لیے رشتے آنے شروع ہو چكے تھے تب ہم نے ایک مشكل فیصلہ لینا تھا كہ شادی كو ٹال كر اسے آگے پڑھنے كا موقع دیا جائے كیوں كہ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی تو ہم نے سب كو سب كچھ سوچ كر رشتہ داروں كو سائڈ میں ركھ كر ہم نے شادی ٹال كر پڑھانے كا فیصلہ كیا جس سے وہ آگے ترقی كر سكے اور اپنا فیوچر بنا سكے جس كے لیے فیصلہ لینے کی جس كے لیے فیصلہ میرے والدین كو لینا بہت ضروری تھا تو میں نے اپنے والدین سے مشورہ كیا انہیں سمجھایا اور ان كی سرپرستی میں اس فیصلے كو مكمل كر كے ہم نے اپنی بہن كو آگے پڑھنے كا موقع دیا